हाँ प्रियंका जी मैं ठीक हूँ आप कैसे हो बच्चे भी ठीक है वो सो रहा है जी बताइए हाँ हाँ हाँ हाँ

जी क्या आप हाँ हाँ वो आई थी कि नमक निचोड़ा चाहिए मैंने दिया लेकिन फिर वो बोल रही थी कि हम तो अमीर है बस थोड़ा सा हमारे नौकर के लिए चाहिए था इसीलिए आपके आप हमारे नौकर के समान है इसलिए चाहिए तो आप से लेने आ गए बहुत ज़्यादा दिखावा करती है वो जी जी जी जी ये ऐसा ही करती है क्या करें पड़ोसन है रहना ही पड़ेगा

जी जी मैं भी रखती हूँ मुझे काम है थोड़ा सा जी